जी जी जी जी जी मिल जाएगा एक सेट ब्लू पेन का कर दूँ ठीक है हाँ पार्कर भी मिल जाएगा पेन्टोनिक भी मिल जाएगा बट पार्कर में सर अलग अलग रेंज मिल जाएगी दो सेट कर दूँ पेन्टोनिक दो सेट ब्लैक पेन्टोनिक ठीक है ये कर दिया मैंने हाँ सब लिख कर ही रहा हूँ मैं

तो दो लेज़र कंपनी की सीज़र कर हूँ और दो गोरि गोरिल्ला की कर दूँ है ना ठीक भाई आपन ने यह कर दिया और टेप हो जाएगा जी डबल साईडेड टेप जी जी मिल जाएगी हाँ हाँ बेस्ट साइज़ का दे रहा हूँ उसका मैं चार नॉर्मल टेप छोटे वाले सेलो टेप जो आते हैं एक दम ठीक है यह कर दिया मैंने पंचिंग मशीन मिल जाएगी ठीक है वह कर दी मैंने हाँ हाँ हाँ हाँ बच्चों के लिए एक मिल जाएगी दो कर दूँ ठीक है दो कर दिया जावे कोई दिक्कत नहीं ठीक है कर दिया मैंने कार्डबोर्ड कौन से साइज़ का चाहिए आपको एक तो नॉर्मल साइज़ के कार्डबोर्ड आते हैं वह अच्छा वह कर दिए मैंने अच्छा आपको कार्डबोर्ड कौन से में चाहिए आपको प्लास्टिक में चाहिए स्ट्रीम में चाहिए अच्छा पुट्ठे वाला चाहिए अपन को चलो पुट्ठे वाला कर दिया ठीक है और हाँ हाँ मिल जाएगी पेमेंट आपका हो जाएगा चार हज़ार पाँच सौ पचासी रुपये पेटीएम में चार हज़ार पाँच सौ पचासी हो रहा है आपको चलो ठीक है चार हज़ार पाँच सौ दे दो आप हाँ आप यही नंबर पर कर दिए और बाक़ी आपको होम डेलीवेरी करवा दूँ कि ऐसे ही चलिए चलिए ठीक है आप इस नंबर पर फ़ोन करिए मेरे को आप आइए दुकान में आप रेडी कर रहा हूँ सामान